हाँ सर

जी सर जी सर तो कर सकते हैं

जी जी देखिए जो है का कार जो है ये हाँ बगाल ह जो है न बिहार के अपना बिहार से बिलोंग करते हैं तो हाँ तो अपा आ अपना के लिए जो हो होगा ये बिहार के बगल में नेपाल है तो या हाँ अगर हम कार से भी अ चलना प्रारंभ करें तो ठीक ही रहेगा अपना कार भी रहेगा तो सु मतलब आसानी से पहुँच सकते हैं जी जी जी जी जी जी जी है

जी जी जी जी बिल्कुल जी देखिए ज जब मेरा वो वहाँ का जो जाने का मकसद ही है कि वहाँ जाए जाएँगे तो जैसे कि वो जाएँगे भगवान का द दर्शन करने के लिए जाएँगे तो हम हम उस दर्शन क के लिए जाएँगे तो हमको तो उस प्रकार से जाना है क्योंकि देखिए म मन से पूजा किए होती है तो वहाँ पर जाएँगे तो सबसे पहले तो अपना तो फलाहारी के रूप में रहना होगा थोड़ा जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी जी जी जी